जैसे कि हमारे घर में त्यौहार होता है कोई तो उसका आनंद सब लेते हैं जैसे शादी ब्याह हुआ गाना उना बज रहा है डांस हो रहा है तो उसका भी आनंद सब लेते हैं जैसे मोहर्रम वोहर्रम हुआ तो मोहर्रम में सब अपना मातम करते हैं तो वही सब आनंद लेते हैं देखकर जैसे सरस्वती पूजा हुआ उसमें गाना उना बज रहा है सब नाच रहे हैं तो उसका भी सब लोग आनंद लेते हैं और जैसे कि कहीं शादी ब्याह हुआ उसमें डांस उंस हो रहा है सब नाच कूद रहे हैं तो उसका भी सब आनंद लेते हैं जैसे कि कोई होली हुआ होली में सब होली उली खेलते हैं तो उसका भी आनंद लेते हैं सब ऐसे कई त्यौहार होता है तो उसका भी सब आनंद लेते हैं और कहीं भी गौना औना होता है या तो कहीं दिन रखाता है तो उसका भी सब आनंद लेते हैं ऐसे कई भी कई तरीक़े होते हैं कि उसका आनंद सब लेते हैं मज़े से